आं आं बाथौ मन्दिराव जोङो गोथार मंगलबार साननि मोनाबिलि समाव आरज गाबो आरज गाबनायाव माब्लाबा गिलुं गिलुं मोनबाथाय आफा इसोर बोराइ बाथौखौनो सानखांनानै उनाव आं आरज गाबो आरजखौ जोङो गोथार मंगलबार साननि मोनाबिलि समाव सानफ्रोमबो बाथौ मन्दिराव थांनानै जयै गासैबो ज' जानानै आरज गाबो आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव जेनेबा सुखु दुखुनि खारनै गासै न'खरनि खारनै बा रायजोनि कारनैनो जोङो बाथौ मन्दिराव आरज खालामो बेयावहाय माब्लाबा गारांफोरा गगा मोनब्ला गुजुनाय जाब्लाथाय दै गुदुं लोंनानै गारमाखौ मोजांनि थाखाय दै गुदुं लोङो आरो आफा इसोर बोराइ बाथौखौनो जोङो सुखुआवबो दुखुआवबो फोथायनानै आरज गाबो आरो जोङो न'खरावबो सोरबाफोर जुदि लिंबाथाय थांनानै बिसोरनि न'खराव थांनानै आरज गाबहैयो